सिगांनि समावथ' जोंनि जायगायाव बिदि मोब्लिब गैयामोन जोङो केरासिन थावसो मोनोमोन बे केरासिन थावखौनो साथि होननायाव सोनानै बै जोंनि फाथोनि फागाखौ सोनानै जोङो साथिखौ जलायोमोन आरो बै समाव सिगांनि समाव अब्ला समावथ' जोंनियाव मबाइलबो बाहायनो हायामोन बै समावथ' मबाइल टेलिफ'ननि जेबो सुबिदा गैयामोन नाथायबा जोंनि आंनि दायो आंनि उसुंनि आंनि उसुंआव मोब्लिब गोनां आइजेंफोरा जाहैबाय फ्रिज होन्नाय फिथाय सामथायफोरखौ दोननाय गुसु खालामनो थाखाय फिथाइ सामथाइ दोन्नाय आरो मबाइल सार्ज होनाय मबाइलखौ जानबुंखौ सार्ज होनाय मोब्लिबनि बैफोर खामानिफोरखौ जों बाहायो आरो दै फुदुंनाय आरो अरजोंनो अरजों सङालासेनो कारेन्टजोंबो संनो हानाय बैफोर आइजेंफोरा आंनि सिङाव दं आरो गोदोनि समाव बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन नाथाय दानि बे समाव गोबां सुबिदा जाबाय गोदोनि समावथ' कारेन्टजों संनो हानाय सुबिदा गैयामोन ओंखाम संनो हानाय सुबिदा गैयामोन मबाइल सार्ज होनो थाखाय जोङो मबाइलखौनो लानो हायामोन लोगोसे कारेन्ट मोब्लिब सोलायनो हायामोन स्रां स्रां थानो मोनामोन खोमसियाव थानांगौ जायोमोन बै समाव साथि गंसेजोंनो थायोमोन आरो साथिजोंनो फरायोमोन साथिजोंनो सोलियोमोन आरो न'खर न'खर बायदिसिना हाबा माबाफोरावबो साथिजोंनो बिदि लेम्प लाइट ओरै लेम्प केरासिन होनानै जालायनाय लेम्प गेस लेम्प होन्नाय दङमोन बै समाव बै लेम्पखौ लगायबाय गिदिर जोङोमोन आरो हाबाफोरावबो नाथायबा दानि बे समावहाय गावबा गावनि न'आवनो दङ इनभार्टार मोब्लिब मोब्लिब नाङि इनभार्टार सार्ज होनानै लाखिनो हायो आरो बै इनभार्टारजोंनो मोब्लिब जोङो लोगोसे आरो दानि समाव थ' सिगांनि समावथ' बिदि इनभार्टारबो गैयामोन गोबां सोलायबाय आरो दा बे समाव मोब्लिब मोब्लिब गोनांजों स्रां स्रां फरायनाय बेरायनाय बायदिसिना गोजा गोथां लाइट ख्लिब ख्लाब जोंलायनानै साजायनो हायो मिथिं दाउथिंफोराव गासैयावबो लाइट नङाब्ला हरनि समाव जेबो खामानि गैया जायो आरो जोंनि बे समाव दानि समाव आरो कारेन्ट गैयाबानो जेबोआनो गैया आरो बे समाव आं बेखौनो बुङो आरो